وعلیکم السلام و ررحمتہ اللہ وبرکاتہ جی الحمد للہ آپ بتائیں باخیر ہے جی چاہتے ہیں کیا آپ اس مال کے ہمیں خوبی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ہوں گے اچھا اس کا کتنا پرائز ہوگا کیا دس ہزار یہ تو زیادہ ہو رہا ہے ہم تو آپ کے پاس پرانا کسٹمر ہے ہمیشہ آفس آفس سے سیل سیل لیتے ہیں آفس سے مان لیتے ہیں یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو ہمارے لیے دس پیٹی بک کر دیجیے جی دس پیٹی جی سنیے نا اور پرائز میں دیکھ پرائز میں تھوڑا دیکھ لیجیے اور کچھ کم ہو جائے کم ہونے والا کم کر ایجئے گا جی ٹھیک ہے السلام علیکم